مجھے پالتو جانور پسند ہے مگر میرے پاس کوئی پالتو جانور نہیں ہے اگر میں کبھی آنے والے وقت میں پالتو جانور رکھوں گا تو میں بلّٗی اور بکری رکھنا پسند کروں گا اور ابھی تک اِس لیے پالتو جانور نہیں رکھا ہے کیونکہ وہ جو گندگی پھیلاتے ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے